हा सिंधीअ जूं ॿियूं घणेई अलॻि अलॻि ॿोलियूं आहिनि जीअं त लारी सरेली विचोली लासी थरेली उन्हनि मां मां विचोली ॿोलीअ जो इस्तेमालु कयो आहे घणो करे सभई सिंधी विचोली ॿोलीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि सिंधियुनि जो जेको पढ़ियल लिखियल तबिक़ो आहे उन्हनि जो चवणु आहे त विचोली ॿोली वधि में वधि उचे दरिजेवारी आहे इनकरे हिनखे साहित्य तैलीमी ॿोली करे लेखींदा आहियूं असांजी सिंधी ॿोलीअ में ॿावंजाह अखर आहिनि जॾहिं की सभ खां वधीक इस्तेमालु थींदड़ु अंग्रेजीअ में बि छवीह अखर आहिनि असांजी ॿोली सभ खां शाहूकार ॿोली आहे हर कंहिं उचार या आवाज़ लाइ कोइ न कोइ अखरु सिंधीअ में आहे असांजी ॿोलीअ जा सतरि सैकिड़ो अखर संस्कृत मूल जा आहिनि